आज ये मौसम बहुत खराब है तो जो भी अपन ऑनलाइन करते है नहीं ऑनलाइन मैं समझा दूँगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है नहीं मैं समझा दूँगा उसकी दिक्कत नहीं है कोई समय जो है वो निर्धारित कर लेते है सुबह नौ बजे कैसा रहेगा क्यों नौ बजे क्या हुआ कहाँ पे जाना होता है ऐसा की योग नहीं कर पाएगा नौ बजे स्कूल जाना होता है फिर स्कूल से कब छूटता है तो दो बजे के बाद कभी समय बता दे नहीं पाँच बजे वाले बैच में मैं फ्री नहीं हूँ तो सात बजे का कैसा रहेगा फिर क्यों सात बजे ऐसा क्या हो गया नहीं तो सात बजे का दिक्कत क्या है पढ़ने कहाँ जाता है सात बजे पढ़ाने जाता है अच्छा तो दो बजे के बाद ढाई बजे देख कर लेते है ढाई बजे तो तू बता फिर एक ढंग का टाइम बता जिससे दोनों सहमत हो पाँच बजे तो मैं बोल रहा हूँ ना नहीं हो सकता मेरी तरफ से अरे कुछ तो सहमत होके बताएं योगा करना है नहीं करना है हाँ तो योग करने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा ना चल ठीक है पाँच बजे देख मैं पाँच बजे का कोशिश करूँगा पाँच बजे की वो पाँच बजे अब कौन कौन सा वो योगा करना है तो प्राणायाम करेंगे मैं जो है वो अभ्यास कराऊंगा कल

हाँ पांच बजे पक्का है और डेरी मत करना उसमें पाँच बजे क्योंकि जो योग है वो सेहत के लिए जरूरी है और जो योग से ही सेहत बनेगी तो उसको छोड़ना जो है वो सही चीज़ नहीं है ये चीज़ ध्यान रखना तो पाँच बजे का मैं पक्का कर रहा हूँ फिर